हांव मोबायल डेटा यूज करतां हांव चडसो इंस्टाग्राम यू ट्यूब शॉर्ट्स आनी गेम्स खेळटा म्हाजो दोन जी बी डेटा यूज जाता घरा कडे घरा कडेन लागीं ट्रावर आसल्यान म्हाका चड नेटवर्क इश्यू जायना भायर खंय पयस गेल्यार मातसो जाता